ہاں بولیے ہاں سر آپ کا پورا رینوویشن کا الیکٹرک کا کام سب ہو جائے گا آپ کو الیکٹرک کا سب سامان وغیرہ مہاراشٹر الیکٹرانک کارپوریشن لمٹید میں بھی دینا پڑے گا سب سے کم ہوتا ہے آپ کو کے ای آر کا وائر ڈالنا ہے یا لیگرینڈ کا ٹھیک ہے سر لیگرینڈ کے لیے سب سے اچھا مہاراشٹر الیکٹرک کارپوریشن سب سے اچھی ہے یہاں پہ آپ کو دو سات سو اسی روپیہ بنڈل ملے گا آپ کو کتنے بنڈل کا کام ہے مطلب کتنا پوائنٹ نکالنا رہے گا لائٹ کا آپ کے آفس میں ٹھیک ہے سر نکال دوں گا آپ کے ہر پوائنٹ کا پانچ سو روپیہ رہے گا ہر پر پوائنٹ پانچ سو روپیہ میرا چارج رہے گا اس میں مزدوری بھی رہے گی اور میرا سامان کا بھی رہے گا سر یہ مناسب ہے کیونکہ میرے کو لڑکے بھی لگیں گے پھر ڈرل مشین ہو گئی کٹنگ وائر ہو گیا ٹیپ ہو گیا اور بہت سارے سامان میرے خود کے لگیں گے سب کنسیل رہے گی سر وائرنگ آپ کو ایک بھی وائر دکھے گی نہیں سب اندر سے کروں گا اس کا پائپ کے اندر کروں گا اور ہر اس میں آپ کو ڈبل سوئچ چاہیے مطلب ایک لائٹ دو جگہ چالو ہوگا ویسے ہی فٹنگ سب کر کے دوں گا میں آپ کو ہاں ٹھیک ہے سر ویسا کر دوں گا دو الیکٹرک بورڈ دے دوں گا ایک لیپٹٹاپ لگانے کے لیے آپ کے آفس میں سب بورڈ لگا دوں گا ٹوٹل آپ کا آپ کا ٹوٹل اسٹیمیٹ جائے گا آٹھ نو ہزار روپے تک جائے گا ہاں سامان کے ساتھ سب بایر وائر وغیرہ بھی میں لا دوں گا ہاں سب ملا کے ہاں ہاں ٹھیک ہے اچھا اوکے اوکے سر بتا دجیے گا جب بھی رہے گا